समयके अभावमे ट्रेडमिल तऽ बड़ा नीक चीज़ छै एहन बात नहि छै लेकिन स्वास्थ्यके बारेमे जे पैदल जे छै चलबाके काज करबाके चाही ख़ाली पाएर ओकरसँ नीक तऽ कोनो नहि छै जे कि अहाँके शरीर स्वस्थ रहए आओर अहाँ स्वस्थ रहू आ कोनो बीमारी जे छै ओहिसँ बचू तऽ हमरा लगैए भोरे भोर जे छै ख़ाली पाएर आओर पैदल आओर जे भी छै ओकरामे समय कमसँ कम लोकके आधो घण्टा कमसँ कम आधा घण्टा ओना तऽ एक घण्टा दिअ तऽ बहुत नीक आओर जकरा समय नहि छै तऽ ओकरा ख़ातिर तऽ अपना घरमे ही ट्रेडमिलपर ढेरिक चीज़ होइ छै अपन ओ करैए अपन किछु भी तऽ ओ अलग बात छै लेकिन समय निकालबाक चाही जे कि अहाँके अपना वर्कआउट करबाक लेल ज़मीनपर ओकरा दौड़ाना चाही ज़मीनपर ज़मीनक काज करना चाही जाहिसँ कि अपन शरीर अपन रक्षा आओर एक दोसरसँ बड़ा तखन मिलै छी एक दोसरसँ तखन आनन्दित लागैए जे फलाँ व्यक्ति एना छै तऽ ओ काम होबाक चाही ज़मीने ज़मीनक काज होबाक चाही ज़मीनपर सभ होबाक चाही